किर्केट के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ मैं अपने से गेम के विषय में बता रहा हूँ उस समय जब मैं बचपन में खेलने गया था तो सबसे मीठी यादें मेरी यह थी कि मैं मैं गेम शुरू किया था और मेरा फील्डिंग शुरू हुआ मैं फील्डिंग करने के बाद मैं फिर जब वह मेरी बैटिंग की बारी आई तो हमारे हमारे पापा जी हमको बुला बुलाने आ गए तो उन्होंने देखा कि मेरी बैटिंग चलने वाली है तो उन्होंने कहा अच्छे अच्छी ठीक है अभी आप रुकिए खेल कर तब आइएगा उन्होंने हमको सहयोग किया और हम आगे अच्छे ढंग से खेलते रहे और आगे खेलते हुए मैंने डिस्ट्रिक्ट लेबल पर अच्छे ढंग से अपने आप को खेला और आगे ले जाकर मैं अब इसको बच्चों में बच्चों को सिखाता हूँ उसमें हमको अपने जैसे कि मुझे लगता है कि मैं पुनः पुनः से एक बच्चा बन गया हूं अपने आपको मैं आज उस लेबल पर पाता हूँ जैसे कि यह लगता है कि हाँ बच्चों के साथ गेम करना बच्चों के साथ खेलना बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक नया हमको उत्साह भर देता है और मैं बच्चों के साथ आज भी बहुत फिटनेस के साथ अच्छे ढंग से के साथ खेलता रहता हूँ बाद के और हमारे टीचर्स बोलते हैं कि सर आप ऐसा कैसे कल लेते हैं मैं बोलत हूँ कि आप अपने अपने शरीर पर ध्यान दीजिए आपका भी फिटनेस बना रहेगा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और अगर आप अपने आप में अच्छे ढंग से अच्छा खेल खेले है और यह मेरा उस समय का पसिंदीदा गेम के लिए मैं किर्केट के लिए आपको बताया हूँ मैं की जो की हमारे पापा जी ने बोला कि आब बैटिंग करके तब आइएगा यह मुझे बात बहुत ही सुखद और बहुत ही मीठी लगती है उन्होंने कहा हमको ये लगा कि हाँ मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़कर आगे खेलते रहिए और आगे चलकर आगे खेलेंगे उन्हें यह विश्वास था और